तेल मसाला वला भोजन भी खराब लागैए हमरा जेना राति भोज रहै मिट वाला तऽ ओहिमे तेल पड़ि गेल हमरा तऽ किछु खराब कए गेल ओहिसऽ तेल मसाला सभ भी खराबी करै छै जाहि सँ बिमार भी आदमी पड़ै छै खयनेसॅं तेल मसाला जाहि से खराब जे चीज हुए ओ चीज नहि खायके चाही जे हानिक छै से चीज नहि खायके चाही तेल मसाला बहुत कम खायके चाही जाहिसँ कोई भी चीज ऐसा खराब होइ छै तऽ ओ चीज नहि खायके चाही हानि जे होइ छै शरीरके जे छै खराब करै वला चीज ओ चीज नहि खायके चाही तेल मसाला हुए मीटके तेल भेल अहाँकेँ एहन तेल मसाला भेल ई सभ खयने सॅं भी बिमारी बढ़ि सकै छै शरीरके तऽ कम गैस भी बनि जाइ छै किछु भी भए सकै छै तऽ ओहिसे कनि तेल मसाला कम खायके चाही कब्जियत भए जाइ छै कि किछु भी भए जाइ छै नहि खाना चाही तेल मसाला भी कम खाना चाही लोककेँ ई सभ खाना भी बिल्कुल एक नहि पसन्द यऽ सादा भोजन सभसँ अच्छा बढ़िऑं भेल